आं हॅलो आं तुका वडात जाय काय आनीक किदें अशें जाय म्हणजे सामोसा पॅटीस बी तें आसता न्हू आमचे कडे वडा वीस तारकेक ओके कितले जाय आसले शंबर हा बरें बरें केन्ना जाय तुका ते सकाळचें म्हणजे टायमींग कितलो धांक सुमार हा बरें आनी तेज्या वांगडा आनीक किदें जाय बी तुमकां चटणी बी आं आनी हाज्या वांगडा वडा वांगडा चटणी जाय हा बरें आनी च्या कितल्यो च्या च्या बी शंबरूत जाय तुमकां वडा हांव धा रुपयांनी हें करता न्हू कमी म्हणजे बाय आतां एक बरें शंबर वडांचे एक णवशी रुपया म्हणजे णव रुपया एक तुका पडलो

च्या आठ रुपया धरता तुका

हय भाजी पाव बी मेळटा तुमकां जाय जाल्यार आमची हरशीं एक पाव आनी भाजी वीस रुपया प्लेट न्हू वीस हा बरें वीस भाजी पाव पावूय विसूत मुगो वडा वांगडा तुमकां पाव जाय

तुमी व्हरपाक येतली न्हू काय हा बरें धांक सुमार आनीक किदें बी अशें हें आसा जाल्यार सांगां म्हाका कॉल करून जर चेंजीस बी करपाचे आसा जाल्यार आं बरें तर